अभी देख रहल हेति कि प्रधानमंत्री योजनाके तरह सभके घर बनाबय लागि प्रधानमंत्री आवास योजना लागि सभके घर बनाबय लागि डेढ़ डेढ़ लाख रुपैआ मिलैत हइ कि ककरो कच्चा मकान न रहै ओहि चलते न सभके प्रधानमंत्री योजनाके तरफसँ सभके पैसा मिल रहल हइ शौचालयके शौचालय गन्दगी न फैले गाम समाजमे गं गन्दगी न फैलय ओकरा लेल शौचालयके व्यवस्था करल जा रहल हइ जकरा लेल हर घर शौचालय बनाबय लागि पैसा बारह बारह हजार रुपैआ मिलि रहल हइ ओहिसँ लोक अपना शौचालय बना रहल हइ अपना घर घर अपना शौचालय बन रहल हइ जे हम देखिओ रहल हेति अपनेसँ कि प्रधानमंत्री योजनासँ अपना एने शौचालयसभके निर्माण हो रहल हइ कितना आदमीके घर बनि बनि रहल हइ अभी तलक तऽ हमरा तऽ न भेटलै लेकिन भेटयवला हइ लेकिन देखि रहल हेति अपना गाम समाजमे बहुत गोटाके प्रधानमंत्री योजनाके घर मिलि चुकल हइ एगो न मने कि सैकड़ो आदमीके मिल गेल हइ अभी तक ले आओर कितना आदमी घर भी बनाने लेले ओकरा तहत लेकिन औ आओर कितना आदमी शौचालयके भी निर्माण हो गेलै जकरा लेल गन्दगी पहले देखैत रहली कि गन्दगी नहि रस्ता पेरा सभतरफ गन्दगी फैलल रहैत रहलै लेकिन आब ओ देखयके मौका न मिलि रहल हइ आब देख रहल हेति कि शौचालय एने सभजगह हो गेल हइ कि अपनासभ शौचालएमे जा रहल हइ लेकिन ई योजना बहुत अच्छा हइ प्रधानमंत्री निकालि देले जे हइ न बहुत तरहके अच्छा बहुत अच्छा तरहके काम करले जे न ई योजना निकालि देले कि शौचालयवला कि जे गन्दगी रास्तापर न भऽ रहल हइ जे बिमारीसँ भी लोक मुक्त हइ आओर जकरा कच्चा मकान रहलै ओकरा पक्का मकान हो हो रहल हइ धीरे धीरे जे ओकरा सभके बारिशोके मौसममे कितना आदमीके पहिने दिक्कत होइत रहलै कच्चा मकान रहलै तऽ ओकरासभके दिक्कत होइत रहलै बारिशमे पानि चुअइत रहलै तऽ ओकरासभके सुतयमे बैठयमे सभ तरहके बहुत परेशानी पड़ैत रहलै गरीबीसँ कोइ गरीब आदमी रहै ओकरा तऽ आओर ज्यादा दिक्कत होइत रहलै लेकिन आब गरीबो आदमी हइ ओकरो आब छतदार मकान हो गेलै जे ओकरा आब दिक्कत आब जे बरसातो होइत हइ तभिओ आब ओकरा न दिक्कत हो रहल हइ जकरा पास शौचालय न रहलै आब ओकरा घरमे शौचालय हइ रास्ता पेरा रोड शौचालय एने ओकर योजनाके तरह निकलि गेल हइ से आब ओहि चलते आब ओसभ चीजके कोइ तरहके दिक्कत न हो रहल हइ